हमरा सबसँ प्रिय बुक बा आदित्य रञ्जन सरके मैथ जेकि हमरा बहुत ही अच्छा लगैए हँ आओर ओहिसँ ओ पढ़ैमे मैथमे एहिसँ भी हमरा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हमरा इन्टरेस्ट बा अच्छा लगैए हँ एहिसँ हमनीसब विद्यार्थी लाइफमे विद्यार्थी लाइफमे छी पैसाके जे छै महगा भी नहि हइ लेकिन पैसाके बहुत दिक्कत बा हमरा सबके लेकिन कइसेओ अपना फैमिलीमे पैसाके जोगार करिकऽ मङ्गबा करिकऽ ओ बुक हम खरीदली आओर ओहिसँ हम पढ़ै छी हँ ओ पढ़ै छी ताकि हमर जे भविष्यमे जे भी सोचले छी ओ हमर पूरा हो जाइ पूरा हो जाइ आओर ओ बुक बहुत ही अच्छा हइ जइसे कि हँ अइसँ बुक तऽ बहुत सारा अच्छा लगैए लेकिन हमे वएह बुक लेली कियाकि पैसाके बहुत ज्यादा दिक्कत बा घरके जिम्मेवारी बा हँ घरमे एक आदमी कमाइवला आओर इतना खर्चा होइके हँ एहिलए बहुत ही दिक्कतसँ ओ बुक खरीदले छी आ बहुत ही अच्छा बुक हइ